हॅलो आं हांव सरवरी म्हाका घराक रेंव जाय आसले आं आवडी साकून खोतीगांव हय हांव तुका हें करता लोकेशन धाडटा तुमी म्हाका वॉट्सॅप नंबर तुगे आसा तो म्हाका सेंड केल्या जालो म्हाक चार गाडी सुमार जाय हय म्हाका प्लास्टराक आनी प्लस म्हाका हाका स्लेपाक घालपाक हय आं आं हा तशें जाल्यार सद्द्या

पूण म्हाका जायश

आं आं वण आं बरें हय आमकां जाय पडटा तूं ती घरा म्हणटना बीन जे जायीच न्हू हय म्हूण क्य हय डायरेक्ट हाडपाची आनी खाली करपाची तशें कांय ना हय हय आं कॅश केन्ना

आं आं कळ्ळें आं बरें बरें